मैथिली भाषा हमरा बहुत अच्छा लागै हइ बहुत नीक लागै हइ हम कुल परिवार मैथिली भाषा बजै छिए जेना जे आब राम भेलखिन राम भगवान भेलखिन मैथिलिए बाजै छथिन माँ सीता सब मैथिलिए बाजै छथिन सभकोइ हम मिथिला भाषा हमहूँ आओरके सभगोटा बाजै छिए ताहि लऽ कऽ बहुत अच्छा लागै हइ निम्मन लागै हइ सभ छथिन मैथिलिए भाषामे ठीक लागै हइ हमरा बुझलिए एहि लऽ कऽ मैथिली भाषा हमे आओरके बाजै छिए बुझलिए मैथिली भाषा बहुत अच्छा लागै हइ तहिमे राम भगवान माँ सीता सभ मैथिलिए बाजै छथिन मैथिलिएमे छथिन जेना मैथिलीमे मैथिलीमे सबचीज बहुत अच्छा हइ बहुत निम्मन लागै हइ ताहि लऽ कऽ हम आओरके मैथिली बाजै छिए